आं ना हमनायखो मानो मोजां मोनो होमब्ला आं ना हमनायखौ मोजां मोनो ना हमनाया ओरैबायदि जोङो ना हमफुनायफोराव नाया बारज्ल'गोन बायदिसिना बाब्राबगोन ओंखायनो जोङो गोसोफोरा इन्ट्रेस्ट मोनो बायदिसिना दैमाफोराव गोरोमहैब्लाबो आरो फुख्रिफोरावबो जोङो नाफोरखो जोम जोम जानाय नुब्लाथाय गोसोआ जोंना बाज्ल'खाङो ओंखायनो जों बे नाखो हमजोबनो हानानै न'आव लांनो हाब्ला जोङो आरो बे नाखो जोङो लांनानै गोथाङै गोथां लांनानै जों न'आव दोनहैनो हाब्ला फिनानै जाहैनो हाब्ला बिदि होननानै जों सानो ओंखायनो जोङो बे माबा नाखौ मानो आं नाखौ बिराद मोजां मोनो हमनो ना नानि थाखाय नानि थाखाय जों बेराद इन्ट्रेस्ट जायो गिदिर गिदिर कमलखाथ बारलि बायदिसिना मोनब्लाथाय जोंनि गोसोआ देरगाखाङो जों बे नाखौ हमनानै जों न'आव लांनानै जाहैनो हाब्ला जों आरो बे नाखौ जोङो हमजोबनानै सिंगि मागुर खुसिया बायदिसिनाखो जोङो हमनानै न'फोराव लांनो हाब्ला ओंखायनो जों गोसोआ जोंनिया इदिखायनो देरगाखांनानै बे नाखो जोङो हमनो मोजां मोनो खांख्राइ खांख्राइ खुसिया बामि कमलखाथ बायदिसिना ना बोथिया मावा बेफोरखो जोङो हमनो मोजां मोनो नाथाय ना सिंगियाबो हमनानै हमनानै जोङो गावजायो थेवब्लाबो जों ना सिंगिखो जोङो गोसो जायो हमनानैनो न'आव लाबोनानै जानो जोङो सखथि मोनो बे ना ना ना सिंगिखो जोङो जानो हाब्ला खुसिया बामि बायदिसिनाखो हमनो हायो जोङो हमनानै जोङो न'फोराव लाबोनो लाबोनानै जाफैनो हायो ओंखायनो जोङो बे नाखो बेराद हमनो इन्ट्रेस्ट जायो हमनो मोजां मोनो गुबुन खामानिनिख्रुइ बे नाया बायदिसिना फुख्रि बायदिसिनायाव सारब्लाथाय जोङो नाखौ हमनानै लाबोयो आरो ओंखायनो जोङो ए ना नानि ना हमनायाबो मोनसे खामानि थेवबो जोङो ना ना खांख्राइ बायदिसिनाखो नुब्ला गोसोआ जोंनिया गोजोनो मोजां मोनो बे नाखो जोङो हमनानै जों नानि अनगायै बिराद मोजां मोनो आरो नाफोरखो जोङो हमनानै हमनानै न'फोराव लांनानै जाहैनो हायो फिनानैबो गोथाङै गोथां हमनानै दोननो हायो ओंखायनो दैमा दैसाफोरावबो जोङो ना ना गोरोमनो थांब्लाबो नाफोरा बाज्ल'खाङो ओंखायनो जोङो बेखौ नाफोरखो इन्ट्रेस्ट जायो हमनो गुरनो ओंखायनो जों बेराद मोजां मोनो आरो नाफोरखो जों ओरैनो बाहेरा खामानि बाहेरा बाहेरा खामानि गैयाब्लाथाय जों नाखौ गुरनानै जाहैनो हायो ओंखायनो बेराद नाफोरखो बेराद इन्ट्रेस्ट मोनो जोङो जोंना गिदिर गिदिर फुख्रि बायदिसिना दङ दैमा दैसायाव थाङाब्लाथाय जों फुख्रिफोरनिखौनो हमनानै गुरनानै जायो आरो ओंखायनो जोङो बे नाखो नाखो जोङो फुख्रिफोरावबो गिदिर गिदिर फिनानै दोननाय जायो ओंखायनो जोङो सारनानैबो जानो हायो जे बायदिसिनाजोंबो गोरोमनानैबो जानो हायो मोजां मोजां नाफोरखो जों फिनानै दोनो आरो ओंखायनो ना नाफोरखोलाय जोङो बेदरफोरनिख्रुइ जानो मोजांसिन मोनो ओंखायनो नाफोरखो इन्ट्रेस्टसिन मोनो जानोबो आरो सिंगि मागुरफोरखौबो सिंगि मागुरफोरखौबो जोङो जानानै सखथि फैनाय मोनो ओंखायनो बे नाफोरखै इन्ट्रेस्ट जायो हमनो